असांजे गांव में दस्तनि जे लाइ ॾाढा सुठा उपचार आहिनि जें में असां सौंफ़ काढ़े करे ॾींदा आहियूं ॿारनि खे राई बी उन्हनि खे फ़काईंदा आहियूं खिचड़ी राई खिचड़ी ठाहे करे राई उनमें मिक्स करे ॾींदा आहियूं उनखां पोइ सिप ईसबगोल जी बूंदी ईंदी आहे ईसबगोल भूसी जंहिंखे चवंदा आहियूं असां सिंधी में उहा बि ॾिबी आहे त उन सां पेट सही थी वेंदो आहे उनखां पोइ असां चऊं त काई बि तकलीफ़ हूंदी आहे त उनजो घर उपचार असां देसी घरेलू इलाज बि काफ़ी हदु ताईं कंदा आहियूं ऐं जल्दी फ़ाइदो ई मिली वेंदो आहे इहे ॿ उनखां पोइ मालिश बि कई वेंदी आहे सरसों जे तेल सां या नारेल तेल सां उन ॿार खे पेट खे तकलीफ़ हूंदी आहे दस्तनि जी त असां पिञुन खे ऐं पेट खे मालिश करे उन्हनि खे आराम मिली वेंदो आहे इन करे असांजो उपचार घर ई में ई थी वेंदो आहे कंहिं विज्ञ डॉक्टर वटि वञण जी जरुरत ई न पवंदी आहे असांखे इन करे असांजा इलाज इहे घरूं सुठा आहिनि ऐं जल्दी फ़ाइदो ॾियणु वारा आहिनि